हैलो हां जी मैं इस होटल दी मनेजर बोलै नी आं तुस तुस कौन अच्छा ते किन्ने किन्ने हैलो ते इसलै ते बड़ा मुश्किल ऐ इसलै सारे रूम साढ़े होटल दे बुक न इसलै छुटियां चला दा ते हां समझा नी समझा नी मैं तुसें इक मिंट मैं चेक करियै सनानियां रुको तुस दिक्खो इसलै ते कोई रूम खाल्ली नी ऐ सारे बुक पेदे हां एह् कि कोई दो घन्टे बाद इक रूम खाल्ली होना ते तैल्लु धोड़ी तुसेईं वेट करना पौना तैल्लु धोड़ी कोई रूम जेह्ड़ा खाल्ली नि ऐ तुस वेट करी सकदे ते फ्ही करी लैओ ते इन्ने'र एह् तुस इन्ने'र तुस साढ़ा रामनगर घूमी सकदे साढ़े किला दिक्खी सकने तुस इत्थै इत्थै मन्दिर ऐ इक लेक बी ऐ तुस घूमने ई जाई सकने फैमिली कन्नै अपनी हां साढ़े साढ़े होटल दे बड़े स्ट्रिक्ट रूल न बाकी होटलें च इन्ने रूल नि होंदे न जिन्ने साढ़े होटल बिच्च न केईं लोक इसी मन्नदे बी नेईं हैन ते इसी अस अक्ख उनेंई रूम गै नी दिंदे हैन जेह्ड़े रूल हां रूल एह् ऐ कि साढ़े होटल च दस बजे दे बाद मतलब कि कोई होटल दा बाह्र नि जाई सकदा होर दस बजे शां पैह्ले पैह्ले होटल च ऐंटर करना ते ओह्दे बाद अस अस ओह्दे बाद कोई होटल दा की नी होवै अस उसी अन्दर नि आन दिंदे फ्ही जिन्ने मर्जी अरजैंट होवै ते होर एह् ऐ कि जिसलै ओह् करना रूम च जाना गंद नि पाना जेह्ड़ा तुसें खाना पीना कचरा ओह् डस्टबिन दे बिच्च गै पाना बाह्र नि आना चाहिदा ते कोई समान टुटा नि होना चाहिदा जां केश होंदे न लोक बच्चे तोड़ी ओड़दे समान साढ़ा उतना के नुक्सान होंदा ते फ्ही साढ़ी पेय कटोंदी ते कोई समान नी तोड़ना ते तुस दस बजे दे बाद मतलब कि कुसै असेंगी फोन बी नि करी सकदे कि खाने लेई कि असेंगी एह् लोड़दा ओह् लोड़दा दस बजे शा पैह्ला तुस सानू फोन करो थुआढ़े रूम च ओह् चीज पुज्जी जाह्ग दस बजे दे बाद रूम सर्विस अस बंद करी ओड़ने एह् साढ़े होटल दे रूल न इद्धर रूल्स इद्धर रेगुलेशंस च कोई ओह् नि ऐ तुस एह् फालो करने पौने सारे अगर तुस नि करी सकदे तां अस तुसेंगी रूम बी नि देई सकदे नेईं ना ना स्मोकिंग ड्रिंकिंग ओह् बाहर होटल दे बाहर हां साढ़े होटल च स्विमिंग पूल बी ऐ साढ़े होटल च स्विमिंग पूल बी ऐ गार्डन एरिया बी ऐ इत्थै मतलब कि ओह् क्लब बी ऐ ते खाने लेई बी ऐ सब किश ऐ इत्थै प्रोग्राम बी होंदा ते सारा किश सारा अरेंज बी रक्खे दा गेम्स बी होंदी ते होटल दे अन्दर गै सारा किश अरेंज करियै रक्खे दा रक्खे दा इत्थै सब किश ऐ इत्थै गेम्स बी होंदी बच्चे लेई दा लग्गी जंदे पा दस मिंट दा रस्ता हां ते अद्धे घैंटे च लेक ठीक ऐ ओके ओके थुआढ़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया